हम लोग यहाँ पे पेड़ पौधे में जैसे आम का आम का पौधे लगाते हैं अमरूद का पौधे लगाते हैं केला के पौधे लगाते हैं बहुत सारे बहुत प्रकार के तो हम नहीं कह सकते लेकिन कपल ऑफ मतलब बहुत जैसे चार पाँच वे जैसे आम हो गए शीशम हो गए बेल भी हो गया जिसे बेलपत्र कहा जाता है उसमें बेल पौधे बेल लगते हैं उसका भी किया जाता है और पौधे में यहाँ पे क्या कहते है हम लोग जो मैन पौधे का यहाँ पे लगाते हैं उसमें हो गया लीची का भी लीची लगााते हैं और यहाँ पे खासकर के हमारे क्षेत्र में बनाना यानी कि केले का जो है वो सिस्टम हम लोग ज़्यादा पौधे लगाते हैं आम लगाते हैं पीपल का भी पौधे लगाते हैं जो हमेशा ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो जन कल्याण के लिए भी हम लोग पीपल का पौधे भी लगाते हैं और और ये जो लीची है लीची के भी बगान हम लोगों ने अपने गाँव में अब बगान तो आप नहीं कह सकते हैं वे दरवाज़े पे थोड़े बहुत जगह पे लीची का भी पेड़ उगाते हैं और पौधे में जहाँ तक फेमस है जो कुछ भी नहीं तो कम से कम बनाना का पौधा हम लोग लगाते ही रहते हैं हाँ बनाना लगाए आम का जो है आम का पौधा हम लोग लगाते हैं शीशम लगाते हैं गुल्लड़ लगाते हैं तो ये सब चीज़ें हम लोग पौधे के रूप में उगाते हैं और आम को जो है यहाँ पे आम हम लोग इसलिए लगाते हैं कि जो फलों का राजा आम कहा जाता है इसलिए हम लोग विशेष करके आम जो है घर से दूर जिससे खेत से उपज नहीं होती है तो हम लोग वहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो आम का पौधा लगाएं जो उसमें भ्यूचर बने